हमरा ईमानदारी आ सादगीके जे पहचान अपना क्षेत्रमे सामाजिक कार्यकर्त्ताके रूपमे भेटल ओहिपर हमरा गर्व अछि आ हम अपनाके गौरवान्वित महसुस कऽ रहल छी हमरा समाजकेँ क्षेत्रमे से जे सभसँ अन्तिम पावदान पर ठाढ़ व्यक्ति छथि या वा जँ रोड पर हम किनको जँ मानि लिअ बिमार या असहाय रूपमे देखै छी हुनका हम सभ काजके छोड़ि कऽ हुनका हम सुरक्षित जगह धरि अस्पताल वा हुनका घर धरि पहुँचाबै छी आ तकर हमरा इएह ईमानदारी आ सादगीके अपना क्षेत्रमे पहचानै छथि लोक एहिसँ हमरा गर्व अछि